लोगोफोर ओइ ज' बेंनानै दोल गाब्ला बेयाव मोनो ना खावैआ हमनो मोजां ना थ'थायाबो हमनो मोजां ना गोरिफोराबो हमनो मोजां ना सिंगिफोरा इसे गावनो नागिरो गावो गावब्लाथाय हमनो हाया ना सलफोराबो हमनो मोजां मागुरफोराबो हमनो मोजां ना सेनारफोराबो हमनो मोजां बारलियाबो बारलि नाखौ हमब्लाथाय जायनो खर'खै हमो बेनो मोनो जायनो लान्जायखै हमो बियो मोना सेनारखौबो बारलिखौबो लोगोजों लोगो आं हमदोंहाय आं हमदों होननानै बुंब्लाबो बे लान्जायखै हमनाया मोना नाखौ जाय गालफाथायाव हमखानानै खर'आव नारसिननानै आसिमा बोरायखौ गालफाथायाव सोयो होनबानिया बे मानसियासो बेहा नाखौ मोनबाय बेबायदि गुरबोनो मोन्दोंमोनर' जों आरो साथना खाबाय खर'खैजा लोगोफोरा होनानै होब्ला खिथु उनखैजा साथना खानानै बेयाव थिखांब्लाबो ना सलफोरा ना सेनारफोरा बारलिफोरा हाबोमोन बेफोरबायदिखौबो जों गुरबोनो मोन्दोङो ना बारलिफोरनि ओंख्रिया थाइगिरफोरजों फुदुंब्ला मोजांसिन जायो गोथाव जायो आरो फोराननानै दोनब्ला बेबो सबायफोरजों संब्ला मोजां जायो आरो ना फिथिख्रिफोरखौ खरायसिताजों आलु ज्रो ज्रो होनानै खारदै बाबदिदि होनानै संब्ला बेबो गोथाव जायो किसुमाना गोदौनायाव होयो किसुमाना एवफ्रामनानै दोनो मालाय गोदौनायाव होनायखौ खायसे गोथाव मोनो खायसे आरो गोथाव मोना बेबायदि संबोनो मोन्दोंमोन र' दिनै जों हर गेजेरावनो उथिनानै माइ सौवोमोन माइरं हुयोमोन सोरां सोरांनाय लोगो लोगोनो हानो नांगौ आरो समायाव दिंखिखौनो दोन्थ'नानै हालाय फाथायनो ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोहरग्रोनो नांगौ माइ हानो थांब्ला आघोन पुह मागोब्ला